سلام علیکم سر موبائل شاپ سے بول رہے ہیں آپ جی آپ کا نام کیا ہے سر اچھا جی جی جی مجھے موبائل لینا تھا تو اس لیے میں نے فون کیا تھا آپ کو جی وہ اٹھارہ سے بیس ہزار کے اندر اندر چاہیے سر بہتر کون سا ہوگا سر جو جس کا کیمرا بھی بہتر ہو اور اس کی بیٹری بھی جو ہے صحیح چلتی ہو ریم بھی اچھا ہو دیکھیے سر مجھے تینوں چیزیں تینوں چیزیں جو ہیں نا صحیح ہونی چاہیے بس اٹھارہ سے بیس کے اندر ہو جی جی جی سر کیا کیا بولے پوکو ایس تھری جی جی سر اس کی کیمرے کی کوائلٹی کیا ہے میں فوٹوز کیسے آتے ہیں سیلفی ویلفی کیسی آتی ہے اس میں اچھا اور بیٹری جو ہے کتنے دن تک چلتا ہے اچھا جی اچھا اچھا تو سر یہ کیا نام ہے بیٹری جو ہے موبائل کے ساتھ ساتھ وہ چارجر جو ہے موبائل کے ساتھ ساتھ ملے گا نا اچھا نہیں نہیں اس لیے پوچھ رہا تھا نا کہ آج کل جو ہے چارجر جو ہے موبائل کے ساتھ ملتا نہیں ہے کسی موبائل میں کسی کسی موبائل میں اچھا اچھا جی جی اور کون کون سے سر اچھا بلیو میں جو ہے ڈارک ہے اچھا جی جی سر جی بھیج بھیج دیجیے گا اور پھر کیا نام ہے کتنے کا ہے

اچھا اچھا اٹھارہ ہزار پانچ سو ٹھیک ہے سر جی سر میں جو ہے آن لائن پیمنٹ ہی کروں گا جی جی تو تھوڑا فوٹو بھیج دیتے دو چار تو میں دیکھ لیتا ٹھیک ہے سر جی ٹھیک ہے سر سلام تین منٹ ہو گیا